आं फरायसालियाव सावगारि आखिनायाव गोबां गाब बाहायदों जेरैहाय गोजा गोथां बायदि रोखोमनि आङो सावगारि आखिनायाव एसे गोसो दंखायो दंखायोमोन ओमफ्राय आङो सावगारिखो बा स्कुलफोराव बा मिथिंफोराव बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय आङो सावगारिखो आखिनो आखिनानै इदिनो गोबां गाब होयोमोन आरो जेरैहाय गोमो गोथां इदिनो गोजा गलाफ बायदिरोखोमनि सावगारियाव आं फुनोमोन आरो आं सावगारिखौ आखिजेनदोंमोन न'आवनो आरो न'आवनो फार्स्ट आखिजेनदोंमोन न'आवनो थानानै बिदिनो हाजो हाला आखिनानै सावगारियाव बिदिनो गाबफोरखो फुनोमोन बिदिनो बिफां लाइफां दाउसिन दाउला दैमा दैसा हाजो हाला बिबायदि सावगारि आखिनानै आङो फरायसालियाव आखिनाय बादायलायनायाव आखियोमोन बा फुनोमोन फरायसालियावबो बादायलायनाय जायो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय बिफोरावबो आं बाहागो लायोमोन बाहागो लाखांनानै आङो इफोरावनो इफोर गाबफोरखौ फुननाय जायोमोन आरो बिदिनो माब्लाबा बिदिनो ओ अवाल इन्जुरफोराव माब्लाबा बिदिनो माबा आखिनो होब्लाथाय जोङो आखियोमोन सावगारिखौ नै इहायबो बायदि रोखोमनि गाब फुनोमोन आरो बिदिनो फुननानै बिदिनो आखिलांबाय थायो बायदि रोखोमनि गाब फुनोमोन फुननानै जोङो फरायसालियावबो गोबां रोखोमनि सावगारि आखियोमोन बेबो आखियामोन सावगारिखौ जेनेबा बिदिनो बायदि रोखोमनि आरो न'आव न'नि सावगारि हाजो हालानि सावगारि बिदिनो बायदि रोखोमनि सावगारि आखियोमोन बेबो आखियोमोन